عام طور پر جانوروں میں پاؤں اور منھ کی بیماری جیسے سردی یا پھر پاؤں میں کھر بڑھ جانا ایسے بیماریاں بہت ہوتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے صاف صفائی کرنا ضروری ہے اور ان کی غذا وغیرہ صاف ڈالنا اور نہلانا دھلانا کھر وغیرہ صاف کرنا ایسی چیزیں کر لی احتیاط کر لی تو یہ بیماریاں جانوروں میں نہیں پائی جاتیں